دہلی کے ایسے طلبا جو بیرونِ ملک تعلیم حصل حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بیرونِ ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائعوں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جیسے تبادلہ پروگرام بیرونِ ملک مختلف پروگرامس میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے ان پروگراموں میں درخواست دے کر دہلی کے طلبہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے بیرونِ ملک یونیورسٹیوں میں دہلی کے طلبا یا انڈین طلبا کو اسکالرشپس فراہم کیا جاتا ہے جن اسکالرشپ کو حاصل کر کے دہلی کے طلبا بیرونِ ملک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں